जीअं त मां जियो ऐप था हिकु चम्पल घुराई हुई उहा चम्पल मूंखे ॾाढी सुठी न लॻी आहे छो कि हुन चम्पल में न ही रंग बराबरि आहियो आहे ऐं न ही फिटिंग मुंहिंजे पेर में बराबरि आहे ऐं मूंखे हलण में बि ॾाढी तकलीफ़ थिए थी ऐं पिणि ॿ टे ॾींहं पाइण खां पोइ ई हुन जूं कड़ियूं निकिरी वेई हूं मूंखे उहा शइ बिल्कुलु पसंदि न आई आहे